आङो दाखालि बेंथल बाजाराव मोनसे दाबा बायनानै लांदोंमोन ओमफ्राय आं बे दाबाजोंहाय माने मैगं हाबाय नाफोरबो ओ माबाबाय सायबाय आरो सामब्रामफोर गोबां मैगंफोर बिदिनो हाबाय आङो ओमफ्राय दा बे दाबाया जेबो माबा जायाखै दासिमबो गोबौआनो ओ माने आङो बिराद मोजां मोनदों बे दाबाखौ माबानानै ओमफ्राय ओ बेनो आंनि फार्स्ट माबा प्रडाक्ट जाहैबाय आरो बे दाबायानो